हैलो सिंधी रेस्टूरेंट

खे अधु कलाक थी वियो आहे मां खादे वास्ते इलाही दालि पकवान ऐं ॿी इलाही शयुनि जो मां ऑडर कयो आहे पर अध कलाक थी वियो आहे कोई आहियो कोन्हे घर में महिमान वेठा आहिनि तव्हांजी इहा आहे त असां अध कलाक में ऑडर सभु पहिरियों पहिरियों सभु पहुचाईंदा आहियूं मां पेमेंट बि ऑनलाइन करे चुको आहे ऐं ओके थी वई आहे पर हिते ॾाढी देरि थी वई आहे महिमान वेठा आहिनि इंतज़ार में ॾाढो महिरबानी करे जल्दी कयो न त तव्हांजी सर्विस जो टाइम जेको आहे उहा अधु कलाक ईंदड़ घर पहुचाएण जो आ अध कलाक खां त पहिरीं ऐं अधु कलाक खां मथे हिते पंजुटीह चालीह मिंट थी विया आहिनि पर तव्हांजो अञा कोई न कुझु आहियो आहे न मैसेज कुझु आहे महिरबानी करे कोशिश करे ॾाढो जल्दी में जल्दी मोकिलियो न त असांजी घटिताई थी वेंदी